अजु॒ असांखे ख़बर आहे त योगा मां केतिरा ई फ़ाइदा थी रहिया आहिनि अघि असां पंहिंजे नेम टेम सां सुबुह़ जो उथी योगा कयूं था त असां सजो॒ डीं॒हुं हुनमें फ़िट रहूं था मन खे शांती मिले थी तंद तन तंदरुस्तु बि रहे थो असांजी पंहिंजी सिहतु ते बि ॾाढो असरु पए थो असां पंहिंजे गुसे ते कंट्रोल बि करे सघंदा आहियूं योगा करे योगा मां एतिरा ई फ़ाइदा आहिनि जो असांखे नंढियुनि नंढियुनि बीमारियुनि सां लड़ण जी शक्ती बि ॾिए थो असांखे दवाउनि सां बि दूरि रखे थो अजु॒ ऐतिरा वडा॒ डाक्टर बि आहिनि जो पंहिंजी सलाह़ डि॒यनि था त योगा करे पंहिंजी सेहत ठाहियो योगा मां केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि